हा भेण अचो अचो ॿुधायो भेण न भेण हीअं कोन्हे हिते रोटी खाइण जो टाइम नथो मिले हेॾो परेशान कयो आहे ग्राहक मां धर्माऊं महिनो थो हले त हुन खां पहिरों कीअं सभिनी ग्राहकनि जो नवां घरु वरितल इन सभिनी जा कमु पूरा करिणा आहिनि असली टाइम ई नथो मिले हाणे घरु वारी अलॻि भड़कजी वई आहे भई असां सां बि नथो ॻाल्हाए भेण नओं घरु वरितो अथव न तव्हां त काई बि चिंता न कयो लाइटियूं पंखा सिलिंग में बत्तियूं एल ई डी लाइटियूं ए सी ई फिट्टींग सॼो तव्हां खे ए टू जेड एकदम टिप टॉप कमु करे ॾींदोमांव जी जी सॼी अर्थींग वग़ैरह खां वठी करे सॼी वायरनि जी कनेक्शन सॼी असां तव्हां खे करे ॾींदासीं तव्हां खे को बि टेंशन खणण जी ज़रूरत कोन्हे न न भेण बस तव्हां हाणे मूंखे नंबर लिखायांव मां तव्हां जो नंबर हाणे फीड करे थो छॾियां तव्हां जो फोन खणी छॾींदुमि मां न न भेण तव्हां मार्केट में कंहिं खां बि पुछो असांजो कम में हिकदमि सुठो अथव तव्हां खे काई बि ॻाल्हि जी परेशानी न ईंदी तव्हां बस असांजे मथां छॾे ॾियो कम मां तव्हां खे कोटेशन मोकिलियांव थो ॿिनि ॾींहं में हुन हिसाब सां असां फाइनल करे कमु चालू करे छॾींदुमि मां न भेण तव्हां पहिरों घरु फाइनल करे वठो असां हिकु दफ़ो हुन जी माप ॾिसी करे कीअं किथे छा खपे हुन हिसाब सां तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा मां मुंहिंजो माण्हूं हिकु दफ़ो अची करे सॼो ॾिसी वठंदा पोइ तव्हां खे हिकिड़ो मां प्लैन ठाहे ॾींदुमि भई किथे छा छा लॻंदो ॾिसो भेण हाणे अॼु कल्ह मार्केट में सीलिंग लाइट्स थियूं हलनि वार्म लाइट्स थियूं हलनि एल ई डी लाइट्स थियूं हलनि हुन खां पोइ नंढा नंढा बल्ब था हलनि ऐं पंखा बि अॼु कल्ह बटणनि वारा अची विया आहिनि त तव्हां कंहिंमहिल बि टाइम लॻाए करे सुम्ही सघंदा आहियो बटण ते पंखा तव्हां कॾहिं ॾिठा न हूंदा हेॾी फैसिलिटी असां वटि आहिनि त सभु नयनि अंदाज़ में अॼु कल्ह असांखे